हँ हेलो हेलो अथी जे छै अपने तरफ से जे छै भोजन जे देल जा रहल यऽ ओतय जे छै ओहिमे जे छै कोनो तरहकेँ शिकायत या ओहिपर कोनो टिप्पणी हुए तऽ कहु

अच्छा ओ ओ ओ ओहि लेल हम क्षमाप्रार्थी छी ओ जे छै सबटा नवसिखु जे छै ज्वाइन केलक हँ धीरे धीरे ओहिमे जे छै से सुधार होनाके चाही एहिसँ हम एहिपर जे छै से विशेष रूपसे ध्यान देब हँ ओ जे छै नमक वगैरहके मात्रा जे छै अहाँ कहलियै जेना नमक वगैरहके मात्रा जे छै कम रहै छै हँ कम रहै छै हँ ठीक ठीक ठीक ओहि सब पर विशेष रुपसँ हमर जे छै से अनुरोध ई रहत जे अहाँ कम से कम भोजन हमरे से लेल करु आ ओहिमे जे छै धीरे धीरे सुधार कयल जेतै ओहिपर जे छै हम विशेष रुपसँ ध्यान देब आ ओहिके लिए जे छै हम ख़ास कए कऽ जे छै से अभी तक हमरा एहिमे जे छै से गैस चुल्हाके युज कयल जा रहल छै तऽ हम सोचि रहल छी ओहिमे जे छै स्टोवके युज कयल जाय ओहिमे जे स्टोव आ जे छै से अहाँ बात कहलियै तऽ आइए से जे छै से एहिमे सुधर देखैके भेटत

आओर जे छै से कनि तीखाके बारेमे बताबु तीखा सब केहन रहैए तीखा तीखा तीखा करू जे छै से हुँ जी जी जी जी जी जी जी ओहिपर जे छै हमसब कार्यरतो ओहिपर जे छै ध्यान देल जा रहल यऽ जी जी जी जी जी अच्छा ठीक छै एहिपर जे छै से आरो कोनो त्रुटि हुए तऽ कहु एहिपर जे चाही आइए से जे छै से सुधार देखैके भेटत आ हमर प्रयास ई रहत जे हमर जते भी क्लाइन्ट कस्टमर यऽ हमरा जे छै से नहि छोड़ै आ एहिमे जे छै से हम अपनो साइडसे निगरानी राखब आ हर एक भोजन पहुँचाबै से पहिने जे छै से ओकर टेस्टिंग हम अपने से करब ठीक ठीक ठीक ठीक बात करने के लिए धन्यवाद